मैंने अपने जीवन में किसी भी वाईफाई या डेटा का प्रयोग नहीं किया मेरे पास कीपैड वाला फोन है जिसे मैं उपयोग करती हूँ और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करती हूँ ऐसा घर का बच्चा लोग बोलता हैं कि जो कीपैड वाला फोन है इसमें नेटवर्क की समस्या का नहीं आती और जो अभी जो टच वाला मोबाइल आया है उसने नेटवर्क का समस्या ज़्यादा दिख रहा है ऐसा मैंने सुना है तो कभी कभी उनका फोन में नेटवर्क का नहीं रहता तो मेरा फोन से काम निकलता बच्चा लोग और अपना काम हो तो होते मुझे अपना फोन दे देता और मैं अपने जीवन में कभी टच वाला मोबाइल का उपयोग नहीं किया ये इंटरनेट वाला ऐसा नहीं देखा कि इंटरनेट कैसा चलाता टच वाले मोबाइल में बस फोन लगाना फोन आना बस इतना तक ही जानते हैं